ہاں جانوروں کے لیے جو ہے گرین یارڈ دستیابی ہونا چاہیے کیونکہ اس کو آب و ہوا کے لیے بڑھیا ہوتا ہے اگر ہم پلاسٹر وغیرہ کا یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے گایوں میں یا بھینسوں میں گرمی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کے پھوڑے ہو جاتے ہیں ان انسانوں کا بھی ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بھی پھوڑے و پھنسیاں نکل جاتی ہیں تو ایسے جانوروں کے ساتھ ہے ان کے پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں تو ان کے لیے کیا چاہیے کھولا ایریا چاہیے گرین ایریا چاہیے جس سے ان ہوا آتی رہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا انہیں لگتی رہے اگر ہمیں ان سے دودھ اور دودھ مکھن اور دودھ مکھن اور گھی چاہیے تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے ان کے کھانا کا کھیال رکھنا چاہیے ان کی ہوا کا دھیان رکھنا چاہیے بھائی کیسی ان کو ہوا لگ رہی ہے اگر سردی کا موسم آ جاتا ہے تو ان کو سردی نہیں لگنی چاہیے جن سے ان کے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور پھر انہیں ڈاکٹر کے لے کے جانا پرتا ہے ہمیں انجیکشن لگانا پڑتا ہے اور جیسے ہم ہیں ایسے ہی جانور ہوتے ہیں تو جانوروں کو اپنی جگہ رکھ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی ہاں انہیں کہاں رکھنا چاہیے کہاں نہیں رکھنا چاہیے جیسے گرمی کے ٹائم پہ ہم پلاسٹک کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے یا ٹین کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے ایسے ہی جانور ہوتے ہیں ان کی کھال بھی تھوڑی سخت ہوتی ہے انسانوں سے لیکن ہوتے تو وہ جانور ہیں ان میں جان ہوتی ہے تو ہمیں ان کا اس چیز کا نا دھیان رکھنا چاہیے